हलो आवाज़ु अचे थी हलो साईं जय झूलेलाल साईं कहिड़ियूं कहिड़ियूं मिठायूं रखियूं अथव ऐं ॿियूं पंहिंजी जेकी सिंधियूं तोशा ऐं इहे सभु अच्छा ही काजू कतरी घणे ॾिनी अथव साढा सत सौ रुपया ऐं मोहनथाल चारि सौ पंजाह जाम वधारे रे भाव रखियो अथव साईं असां अच्छा ऐं पंहिंजो भुॻल माओ अच्छा त पंहिंजो हिकिड़ो उहो पंहिंजे सिंधी में चवंदा आहिनि जेको पिस हो ईंदी अथव या तव्हां वटि जेकी हा बराबरि हा इहा थोरी ॾुखी मिलंदी आहे न ओवरलैक उहा थींदी आहे त हिनखे घणे में विकिणंदा आहियो छा त इहा मुंहिंजी फ़ेवरेट आहे मतलबु ख़ासि आहे इहो बि साढा सत सौ अठ सौ रुपया आहे मतलबु काजू कतरीअ जे भाव में मिले न बराबरि आहे हूअं तव्हांजा को वधारे रेट काननि बसि थोरो भुॻलनि ई पंहिंजो मोहनथाल में थोरो आहे त तव्हां उहो बि चयो था जेको सचे गिहु में ठाहींदा आहियो त ज़रूरु थोरो महांगो हूंदो त म त ठीकु आहे हलो मां शाम जो अहिड़ो हूंदो न त हितां खां लघंदुमि त वठंदो वेंदोमांव मिठायूं पंहिंजे चॉइस जूं हा न ठीकु आहे जय झूले साईं